हँ हँ

अच्छा ई कहाँ पे कहाँ हूँ हूँ हूँ हँ तऽ ई अच्छा हो जयतै आ बोलली भाड़ा केतना लागि जयतै बहुते महॅंगा नहि बोलो तनी किछु कम करियै ने हँ सब तऽ ओ सब तऽ हँ ले होइ छै लेकिन तैयो फेर ओ किछु ओ किछु कम हो जतै तनी रहएमे ठीक रहतै ने ओते कमबै खोटबै छियै नहि तऽ ओएह सब तनी देख ली पचास पकड़े छी तनी देख ली किएकि वहांँ अच्छा वहाँ छिके चौक तऽ वहाँ सँ केतना दूर पर छै अच्छा अच्छा किएकि नहि तनी दूर होए जतै तऽ तऽ नाला ओला नहि ने छै अथी बाला नगर निगम बाला किएकि बड़ा दिक्कत होइ छै किएकि हर गलीमे बनाए देल गेलै हन नाला ओला तऽ अच्छा

ठीक